आमच्या गोंयांत खुबशे फामाद नाचाचे प्रकार आसात जशे धालो फुगडी धालो आनी फुगडी हे नाच चड करून बायलांचे बायलो हो नाच शिंयांच्या दिसांनी म्हणल्यार धाला मांडार करतात धालाचे दीस आसता तेन्ना धालो धालां कांय बरीं गितां आसा बायल इतलीं उत्सूक आसता की पयलींच धालांची तयारी करपाक लागता आमची संवंगां आसता तितू धालां कांय बरीं गितां आसा जशीं श्री धालो घे बाये धालांनी खेळो या गे बाये धालांनी खेळो या आयली जाल्यार बोरी जाली सकया साद घाला गे बाय सकिया साद घाला गे आनी फुगडी फुगडी हो एक धालाचोच प्रकार धालाच्याच मांडार फुगडी घालतात आनी होयी चड करून बायलांचो आमच्या नाचाचो प्रकार बायलो सामक्यो उत्सूक आसता हे दोनी नाचा खातीर मागीर ते भायर आमी आमच्या गोंयान घोडेमोडणी आसा मुसळ आसा हे नाच आमी शिगम्याक नासता खासा सामके घोडेमोडणीन नाच हो सामको गोंयच्या लोकांचो लोकप्रीय नाच एक एक पा मनीस आसता जो गोड्या गोड्याची तकलेर बांदता तकलेर बांदता आनी भेस करता हा पोटा कडेन घोडो बांदता आनी हो नाच पांय फुडें फाटीं करीत ते नाचतात ते भायर देखणी नाच आसा कांय बऱ्या आमची देखणी नाचाची गितां आसात हांव सायबा पलतडी वयता दामूल्या लग्नाक वयता म्हाका सायबा वाट दाखय म्हाका सायबा वाट कळना हे नाचा दादलो आनी बायलोय आसतात हे नाचाची गितां सामकी लोकांचेर लक्ष आकर्शीत करून घेवपी आसात ते भायर मुसळ नाच आसा मुसळ नाचांत तो नाचूय बीन आनी तातूंत गितांय बीन आसा आनी ह्या नाचांत एक मनीस आसा तो आश्वेलाचो भेस करता काय बरें हेंय नाचाचें गीत सगळीं नाचाचीं गितां आसा खाशेली गितां आसा ती बीन मुसलां नाचा आसा फुडल्यान साम ती साम फुडल्यान पालकी सामराची तितून बसल्या सायबीण भांगराची अशे तरेन सामकी कांय बरें गीत आसा ते भायर पयलींच्यान चलत आयल्लें माणे आसात होयी एक लोकप्रीय नाच सामको म्हळ्यार सामको लोक सामको रावता केन्ना मांडो जातलो आनी आमी पळयतली अशें आनी ते भायर हे सगळें नाच जे आसा ते लोकूच उत्सवाकूय नाचता इतलेच नाचता आनी खुबशे नाच आसा पूण मुख्य हे लोकप्रीय म्हणटा ते हे सगळे नाच ते भायर लोकोत्सवा हे सगळें नाच नाचता प्रत्येक सगळे गोंयची जी खाशेली नाच बीन आसा ते सगळे लोकोउत्सवाक हे करता आमची हितून शिगम्या नाचता रोमटा मेळा नाचता कांय बरी फुगड्यो धालो अश्यो हालींसरा लोक अशी कमी कमी करीत आसा बायलो सगळ्या मोबायल मेळ्ळे आनी लोक ती कमी करीत आसा पूण रोमटामेळा चेडे जे रावता आतूरतेन चेडवाय बी नाचता काय रोमटामेळा आनी कांय बरी पद काडल्या सामकी खूब बरे तरेन खूब बरें नाच आसा गोंयान पण्टी नाच दिवली नाच कळशी नाच इतले खूब बरें नाच आसा